अभी तो बहुत सारे स्कूल में देखते हैं अच्छे अच्छे लाइब्रेरी भी हैं अच्छे अच्छे रूम हैं लाइब्रेरी का अच्छी अच्छी किताब से भरे हुए रूम रहते हैं लेकिन उस समय छोटी छोटा सा लाइब्रेरी था उस लाइब्रेरी में हम लोग को किताब पढ़ने की मौका में मौका मिलता था तो हम उस समय लाइब्रेरी समझते ही नहीं थे लेकिन उस समय मतलब जब देखते थे न कि अनेक प्रकार का किताब रखा हुआ है तो बहुत उत्साहित होते थे कि जाते हैं हम भी किताब को देखेंगे कैसा किताब है क्या है नहीं है थोड़ा देखेंगे हमारे शिक्षक गण वहाँ पर एक मौजूद रहते थे कि बच्चों किताब को ठीक से पढ़ें लिखें समय को इधर उधर नहीं गवाएँ तो हम इस प्रकार का देखे थे तो प हम एक जैसे कि ह न्यूटन उस समय हम महा वैज्ञानिक न्यूटन का किताब एक देखे थे सर आई आइज़ैक न्यूटन जो कि बल्ब के अविष्कार के लिए जाने जाते हैं उसमें कई बार वो लिखा हुआ था उस समय कि मतलब कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए अपना आविष्कार को आगे बढ़ाना चाहिए कई एक अई एक हार से हार नहीं होती ऐसा कुछ लिखा हुआ था बहुत ए अच्छी लगी ये सर आई आइज़ैक न्यूटन जी का ये कई बार ये कोशिश कि किए कितने सौ बार कोशिश किए तब जाकर ये एक सफल वैज्ञानिक बन पाए और आज उसी के ब बदौलत जो है आधुनिक तकनीक के लिए इतना बल्ब का जो आ आविष्कार है सर आई आइज़ैक न्यूटन के है दूसरा जो हम देखे थे एक इसी में ऐसी मतलब ए पी जे अब्दुल कलाम का पुस्तक देखे थे जो जो बचपन से बहुत ही संघर्षशील और मेहनती थे ये अपने केरियर में पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उसमें लिखा था कि पढ़ाई को आगे बना बढ़ाने के लिए ये जीवन में बहुत कौन ऐसी छोटे काम नहीं होंगे जो कि वो नहीं किए होंगे लेकिन वो पढ़ाई को सर्वश्रेष्ठ माने थे और आज आज के जब हम मिसाइल मैन के रूप में जाने जानने लगे इस प्रकार की किताब को हम पढ़े थे और चेष्टा आगे रखे थे पढ़ने के लिए